हाँ हाँ सर नमस्कार थोड़ा थोड़ा चलना था सर जाना है रेलवे इस्टेसन

कितने में चलेंगे सर कितने में चलेंगे सर नहीं नहीं कुछ कम करिए बहुत डिस्काउंट इसमें कुछ कर लीजिए ना

जैसे हाँ नहीं नहीं जैसे कि तीन चार लोग हैं तो कितना ले लेंगे आप अच्छा ज्यादा नहीं कुछ हो रहा है

नहीं हम फिर उधर से फिर फिर उधर से आना भी है आपको लेकर दो लोगों को हाँ नहीं जैसे यहाँ से जाना है फिर वहाँ से आना है तो टाइम कितने बजे तक आप आ जाएँगे घर पर जैसे हम सोच रहे हैं कि आप सुबह में सात बजे आइए तो चलते हैं हाँ सात बजे आप आइए इससे वे चलते हैं तो नौ नौ बजे तक वहाँ पर रहेंगे फिर वहाँ से रिटन करेंगे वहाँ से फिर उसके बाद आए आएँगे यहाँ हाँ हाँ गाड़ी है गाड़ी है वहाँ पर हाँ पौने पौने सात बजे आ जाइए सात बजे हम लोग चले चलेंगे वहाँ पर तो उसके बाद हम लोग वहाँ पर आपको पैसा ओसा दे देंगे चाहे घर पर कहेंगे हाँ हाँ नहीं रिजर्वेशन कराए हैं लेकिन दो लोगों का वेटिंग है तो खड़ा होके उसको करवाना पड़ेगा ना दो लोगों का

हाँ सर हाँ हाँ थोड़ा सुबह का मतलब आप सात बजे तक एकदम कंफम आ जाइएगा

हाँ सात पौने सात आएँ हाँ हम लोग तैयार रहेंगे फिर वहाँ से आइएगा तो फिर वहाँ से हम लोग चल चलेंगे साथ में आ जाएँगे घर पर हम लोगों को छोड़ दीजिएगा हाँ ठीक है तो उसके बाद

हाँ भाड़ा किराया तो हम लोग अपने में हाँ भई जाना आना है तो कुछ मतलब कि कुछ का मतलब कि दस बीस बढ़ा लीजिएगा उससे ज्यादा ना बढ़ाइएगा

ठीक ठीक ठीक होगल का टाइम ठीक हो गया है ना तम ठीक नमस्कार